हेलो सर प्रणाम सर हम सरिसब पाही गामक एकटा किसान छी खेती करैत छी खेती पथारी नहि होइत छै आ चाहैत छी पर्यावरण सुरक्षाके लेल खेतमे गाछे लगा दियै तऽ एहिके लेल की करय के चाही सर ई पाँच बीघाके प्लॉट छै एकटा जी हँ मने हँ नीक पेड़ लगेबै शीशम महोगनी जामुन आम हँ फल फूलके गाछ सेहो रहैके चाही

जी

हँ ह्म्म जी आ सर माटिओ ताटिके जाँच करऽ पड़तै

ठीक छै सर फोन रखैत छी फेर बादमे बात हेतै प्रणाम प्रणाम प्रणाम